में संगवाल दा रौह्ने आह्ला इक पर्सन आं ते मेरा आखना ऐ कि हिंदू धर्म बड़ा चंगा धर्म ऐ होर सारे लोग इस्सी मन्नन अस बी मनदे ऐं ते तुस बी मन्नन ते साढ़ी गल्ला दा जकीन करो के अस में दो टैम मंदर जंदा सबेरे शामीं और में भगवान दी पूजा करदा जि'यां साढ़े भगवान ओह् जो भोलेनाथ जी भगवान होए भोले शिव शंकर भगवान न राधा और कृष्ण भगवान जी राम और लक्ष्मण होर परशुराम जी होर काफी सारे जेह्ड़े भगवान ऐ साढ़े धरम दे जेह्ड़े ओह् ऐ साढ़े भगवान अस इ'नें गी मन्नने होन्ने ऐं ते इनें धरम दे ताईं बड़े जैदा जुद्ध कीते लड़ाइयां कीतियां कि हिंदुएं गी बचाना ऐ हिंदुएं दी रक्षा करनी कि हिंदुऐं दा धर्म ऐ दो टैम मंदर जाना मंदर आना जाना साफ सफाई करनी अपने आसै पासै बुड्ढे लोकें दी जेह्ड़े बजुर्गें दी उं'दी मदद करनी उं'दे अग्गें बड्डें दी गल्लै दा कोई जबाव निं देना ते सारें लौह्के लौह्के भ्राएं ई अपने प्यार हिरख कन्नै रक्खना ते उं'दी उं'दी सेवा गल्ल बात करनी अपने मां प्योऽ दा जेह्ड़ा गल्ल बात मन्ननी कहना उं'दा जेह्ड़ा सुनना ते किसी नू इ'यां बे फालतु दा किसी गल्ला तंग ऐ जेह्ड़ा नेईं करना ते और सानूं बड़ा गै अपने हिंदू धर्म नू अग्गे लेकर जेह्ड़ा जाना ऐ ते में में आखना चांह्दा ऐं कि जेह्ड़ा धरम ऐ बड़ा गै चंगा धरम ऐ बोह्त अच्छा धरम ऐ सारें कोला बड्डा धरम ऐ ते इस धरम दे उप्पर काफी लड़ाइयां लड़ियां गेइयां फिर जा के एह् धर्म बनेआ ऐ ते अपने बारे च में दस्सां कि में दो टैम मंदर जंदा सबेरे शामीं आरती करदा ऐ और घर बी अपने पूजा करने होन्ने जेह्ड़ी जोत जोत जेह्ड़ी जगान्ने होन्ने ताकि हिंदू लोक जानन कि हिंदू है केह् ऐ आखर बिच्च इस्सी की हिंदू आखेआ जंदा होर कोई इस्सी की निं आखेआ जंदा इ'यां मुसलमान बत्थेरे धरम ऐ हिंदुएं गी गै कैह्ली लोग सर्वश्रेष्ठ मनदे हिंदू धरम इक जेह्ड़ा बड़ा जेह्ड़ा चंगा जेह्ड़ा धरम ऐ इस धरम नू सानूं बड़ी अग्गें तक लेके जेह्ड़ा जाना ऐ ते मेरा आखना एह् ऐ थोह्ड़े कन्नै कि हिंदू बनो इक अच्छा नागरिक बनो देश दे ताईं इक अच्छा कुछ सोचो जेह्दे नै साढ़ा देश बी अग्गें जेह्ड़ा जाई सकै और साढ़ा बी कन्नै नांऽ बने ते साढ़े देश दा बी